हँ हमे एगो किताब पढ़लै रहिए आ पढ़लै छियै जेकरामे कि पढ़िके ने हमे रोए देलै रहिए हमरा बहुत दुःख होलो रहै ओ किताबमे ने एक माइ बेटाके कहानी देलो रहै देलै छै की की एक बेटा रहै जेकर कि ने माइके डेथ होइ गेलो रहै आओर ओ बेटाके पता नहि रहै कि हमर माइ मरि गेलो छै तहन ओ इन्तजार करै रहै अपना माइके कि अब हमर माइ अयतै सुबह से लएके दुपहर से लएके शाम तक ओ अपन माइके वेट करलकै लेकिन ओकर माइ नहि अयलै ओ लड़का रोज इन्तजार करै रहै कि आज हमर माइ अयतै आज हमर माइ अयतै हमर माइ कहाँ गेलो छै लेकिन ओकरा ई नहि पता रहै कि ओकर माइ मरि गेलो छै एक दू दिन होलै तीसरा दिन होलै चौथा दिन होलै ओ इन्तजार करलकै अपन माइके लेकिन ओकर माइ नहि अयलै किए ने कि ओकर माइ मरि गेलो रहै फिर चौथा दिन ओ भूखे पियासे ओ भी मरि गेलै आओर ओ भी मरि माइके इन्तजार करतै करतै ओ मरि गेलै तऽ हमरा ई कहानी से ने बहुत ही रोना आओर हमरा बहुत दुःख होलै जेकरा वजह से नऽ हमरो रोना भी आइब गेलै